हमे भगवानपर धियान दयवला द् देने रहबै आ कनि ने हल्ला होय आगि लगय बताश होय कनि हमरा कोइ चिंता फिकिर नहि छै हम अपन भगवानपर धियान देने रहबै आर कोइ मतलबे नहि छै कन्नऽ लड़ाइ भेलै कन्नऽ कपाड़ ककरा फोड़ि देलकै कोइ धियान हम अपना धियानमे बनल रहै छियै अपन जे मोनमे धियान रहै छैन्ह गुरु महाराजके धियानमे रहै छी बनल आ कहुँ किछु होय गेलै लड़ाइ भऽ गेलहु हे देखहो हे फल्लाँके कपाड़ फोड़ि देलकै रहय दहो फोड़य दहो हमे नहि ने जयबहु धियान तोड़ि कऽ हमे नहि जाइ छियै धियान तोड़ि कऽ हमे एनाहिए रहब माथो दुखाइए तऽ अपना घरमे छियै नहि दुनिआँके कहय लए जाइ छियै आ हियाँ सभ बढ़िएँसँ रहै छी आ धियानमे लागल रहै छी कनि किछु बिगड़यके भाय बिलाइ कुत्ता भुकैत रहय किछो भुकैत रहय हमे नहि जल्दी उठलहुँ धियानेमे रहलहुँ धियान जखने भगवान छोड़ेलका तभिए छोड़लहुँ आ भगवान नहि छोड़ेलका तऽ अपन धियानेमे लगल रहलहुँ धियानमे लगल रहलहुँ हे रमवतिया माय हे देखहो ने हे नहि नहि हम अभी नहि जयबह अभी हम धियानमे छी तऽ हम अभी दौड़ै छी रमवतिया माय आ फल्लाँ माय नहि देखबह हो तऽ नहि नहि देखबह हमे हमे धियानमे छियह एखन तनि थमह भगवानके धियानमे छियह माय भगवानके धियानमे छियह हम अभी नहि जयबह कहीँ बुझलहो अभी हम कहीँ नहि जयबह हम अभी भगवानके धियानमे लागल छियह अभी हम कहूँ नहि जयबह हमे अपना धियानमे छियह लागल कहीँ कोइ मरि जाय कटि जाय हरि जाय हमरा कोइ मतलब नहि छै